हेलो नमस्कार हमरा एकटा साइकिल लेबाक अइ नेना भुटका लऽ लेबाक छै जी हमरा नेना भुटकाके लिअ लेनाइ छलै तऽ ओहिमे तीन चारि हजार टकाके भए जायत नहि अच्छा रेंजरके की पड़तै रेंजरके

ठीक छै लोक हमरा जी जी ठीके छै ठीक छै तऽ हम बच्चोके लेनाइ यऽ देखा कऽ ओकरा जे पसन्द हेतै ओ लऽ लेबै काल्हि हँ ठीक ठीक जी ठीक छै ठीक छै परसूँ जी ठीक छै